جی ہاں ہمارے خاندان کی ایک خاص ترکیب ہے جو ہمارے نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے اُس میں سے یہ ہے کہ ہمارے دادا جان جو تھے وہ دو بھائی تھے اور اُن کے بعد ہمارے ابو اور ہمارے بڑے ابو یہ بھی دو بھائی تھے یہ نسل در نسل ہے منتقل ہوتی رہی ہے یہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے اُس کے بعد ہمارے بڑے ابو کے بھی دو بھائی دو لڑکے ہیں اور اُن کے بعد ہمارے ابو ہمارے بڑے ابو کے بھی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے وہ بھی دو بھائی ہیں اُس کے بعد ہمارے بھی ہم بھی دو بھائی ہیں ہم بھی دو بھائی ہیں یہ بھی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے